آج بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم لوگ نقد پیمنٹ کرتے ہیں ان میں سے ایک ایسی جگہ ہے کہ ہمارے یہاں جو دودھ دینے آتا ہے اس کا جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو ہم لوگ نقد پیمنٹ اس کو دیتے ہیں اور جب ایسی بہت سی جگہ پر آج کل آن لائن نے ایک جگہ کافی حد تک کے ادا آپسی لے لیا ہے جیسے کہ آپ کہیں بھی آج جائیں گے تو اس کے پاس کیش پیمنٹ کا بھی ہوتا ہے اور ان کا آن لائن پیمنٹ کا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو آپ ان کو آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن بہت سے چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی اس اس تکنیک کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اس کس سے فائدے نہیں اٹھا پا رہے ہیں وہ آج بھی کیش اور صرف کیش میں ہی وہ پیسہ لیتے ہیں ان لائن وہ بھی ان لائن میں نہیں آ پا رہے ہیں بڑی طرح سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کی جن کی دکانیں بہت چلتی ہیں دکانیں بہت چلتی ہیں اور اس کے ڈر سے کہ سرکار کی نظر میں نہ آ جائے اور ٹیکس کے ذمے میں نہ آ جائے تو اس سے بچنے کے لیے وہ صرف کیش کا ہی یوز کرتے ہیں اور ان لا آن لائن پیمنٹ سے بچتے ہیں نظر آتے ہیں اور بھی بہت سے گاؤں وغیرہ میں جہاں پر نیٹورک اچھا نہیں رہتا ہے لوگ جانکاری نہیں رکھتے مطلب جانکار نہیں ہوتے ہیں سب کے بارے میں تو گاؤں وغیرہ میں میں نہیں پتہ ہوتا ہے کم نظر آتا ہے تو یہ اس میں بہت بہت ہی اچھا کام کیا ہے ہندوستان میں جو نوجوان ان لائن آن لائن پیمنٹ نے الگ الگ شہروں میں چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں تو وہیں لوگ اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں باقی شہروں میں تو اچھی خاصی اس کی ہر دکاندار آپ کو ہر گومٹی والا ہر پان والا ہر جگہ آپ کو آن لائن پیمنٹ لیتا ہے باقی جو ہوں گے یہ لانچ وغیرہ شادی وغیرہ ان کو جو پیمنٹ ہوتا ہے بڑا پیمنٹ ہوتا ہے تو یہ کیش کے ذریعے ہوتا ہے ان آن اس کے یہ آن لائن پیمنٹ جلدی نہیں لیتے ہیں انٹرنیٹ نے آج کل بہت ترقی کرلی ہے پر آن لائن پیمنٹ سے فراڈ بھی بہت ہوتا ہے اسکین اسکیم کر کے بہت زیادہ ہی فراڈ ہوتا ہے جس سے لوگوں کو پورے بینک اکاؤنٹ خالی ہو جاتے ہیں جہاں انٹرنیٹ آن لائن پیمنٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ بہت خطرناک بھی ہے آج کل فراڈ لوگ اسے ہیک کر کے اقاؤنٹ سے سارے پیسے نکال لے رہے ہیں جتا ضروری یہ ہو گیا ہے اتا خطرناک نہیں